मेरी फेवरेट जेह्ड़ी बाईक ऐ ओह् होर बुलेट ऐ ते मिगी ओह् बड़ी कंफर्टेबल लगदी ऐ ते मेरी ड्रीम आह्ली बाईक बी जेह्ड़ी ते ओह्बी उ'ऐ ऐ ते मेरी ते मेरी ड्रीम आह्ली बाईक बी बुलेट गै ते ओह्दे उप्पर बड़ा अच्छे कन्नै बेही सकनी आं बड़ी अच्छी कन्नै ते कंफर्टेएबल लगदा ओह्दे पर बौह्ना बड़ा अच्छा लगदा ऐ होर में जेल्लै ते मेरे भ्राऊ नै बी इ'यै लैती दी ऐ ते जेल्लै में ओह्दे पर बैठनी मिगी इ'न्ना अच्छा लगदा ऐ बौह्ना आं ते ओह् गै मिगी इ'न्नी अच्छी लगदी ऐ की ओह् थोह्ड़ी जादै बड्डी होंदी ऐ ते ओह्दे उप्पर मज़े कन्नै बेही सकनी आं अं'ऊ ते ओह्दे उप्पर अच्छा लगदा ऐ बौह्ना बी ते ओह्दे उप्पर बी दौं त्रै बंदे बेही सकदे मज़े कन्नै कोई इन्ना ओह् निं होंदा की अडजस्ट करने दी जरूरत होंदी ऐ जेह्ड़ी जेह्की बाईक होंदी ऐ तां ओह् इं'या गै होंदी ऐ पर मिगी ड्रीम बाईक बी जेह्ड़ी ऐ ओह् बुलेट गै ऐ ही ते में जेह्ड़ी हू'न चलान्नी आं ओह्बी बुलेट गै ऐ हा ओह्दे उप्पर मिगी जादै मज़ा आंदा ऐ बौह्ने दा ते होर बी जेह्ड़े मेरे भइया लैती दी बाईक ओह्बी बुलेट गै लैते दा उ'नें

ते इस्सै गल्ला में ओह्दे उप्पर ते मतलब ओह् मिगी मिली ही ते ओह् मिगी मतलब में ओह्दे उप्पर कंफर्टेएबल बेही सकनी आं जां अच्छी तरह कन्नै ओह्दे पर इ'न्ना ओह् निं होंदा कि ओह् ओह्दे पर में अच्छी तरह कन्नै बेही सकनी आं ते में कुदै जाना होऐ ते अपनी फ्रौंड गी लेना चाह्न्नी तां में ओह् लेई सकनीं आं दो तिन्न गी ते जेह्ड़ा इं'या होंदी ते ओह्दे पर इन्ना ओह् निं होंदा कि अच्छा निं लगदा बौह्ना तिन्न चार जनें ओह् इं'या करना पौंदा ऐ पर जेल्लै बुलेट हों दा जेह्ड़ा ओह् बड़ा अच्छा होंदा ऐ ओह्दे पर फ्रेंड कन्नै मज़ा बी आंदा ऐ बौह्ने दा अच्छा बी होंदा ऐ बुलेट ते में बुलेट गै मेरे कोल ऐ ते मेरा ड्रीम बी उ'ग्गै गै बुलेट लैना